की उ'नेंगी अद्धी रातीं बी फोन करना होवे ते ओह् फोन चुक्की लैंदे ओह्दे कन्नै सस्ती सस्ता नेहा रेट लाई लैंदे ओह् इयां स्हाब कताब च होर कन्नै इ'यां बेड़ा इ'यां आपें बिच्चें बोल चाल अच्छी ऐ और किसे गल्ला इ'यां तंगी नेईं आन दिंदे जि'यां कुतै जाना होवे केईं हुंदे इ'यां गड्डी करी जाना होवे ते डरैवर बदतमीजी करदे जां कोई इयां ढंगै दे गै ते उं'दी गड्डी करनी होवे ते बौत अच्छा डलैवर बी अच्छे घमाने शुम्मने गी अगर जाना होवे ते शैल घमांदे शुमांदे न ओह् बोलचाल ते बोलचाल अंडरस्टैंडिंग शैल ऐ जि'यां कुतै बी असें जाना होवे ते अस उनेंगी आखने भाई गड्डी चाही दी असें उद्धर जाना जां उद्धर जाना ते ओह् मैंट नी लांदे गड्डी भेजदे मैंट नी गड्डी भेजू उड़दे ओह् कन्नै इ'यां फिलहाल होर डरैवर बी साढ़े म्हल्लै बड़े न जेह्की उंदी ट्रैवल एजेंसी दी गड्डी चलांदे ते साढ़े कटड़े दी बड़ी स्हेई ट्रैवल एजेंसी ऐ ओह् जि'यां अस अपने पत्तनी टाप जाना होवे जां श्रीनगर जाना होवे कुतै बी जाना होवे ओ ते बड़ी स्हेई ऐ ओह् जि'यां इक हंडी गे अस अपने बागा बार्डर जाना हा असें ते उ'नेंगी असें आखेआ बागा बार्डर जाना महाराज उ'नें आखेआ के अस पचुंजा सौ रपेया असें लैना ते असें आखेआ महाराज इन्ना नी बनदा कम्म थोह्ड़े घट्ट करो ते उ'नें थोड़े घट्ट करू उड़े ते असें गे ते सवेरे गे अस दुए दिन आए उत्थूं दूए दिन आए उत्थै बागा बार्डर गे अपना इन्ना शैल नजारा अपना बार्डर दिखदे लोग इत्थुआं बी गेदे हुंदे इत्थै हिंदुस्तान दे पाकिस्तान आह्ले ओक्की सैड बैठे दे हुंदे इयां आखना भाई पूरा नजारा आई जंदा बंदा गेदा होऐ ना ते खुश होई जंदा इ'यां ते फ्ही दोबारा इक हंडी गड्डी कीती उंदी गड्डी उंदै कीती फ्ही अस फ्ही होर कुतै गऊ उड़े ते गे थोह्ड़े पैसे जेल्लै गे अस थोह्ड़े पैसे घटी गे गड्डी आह्ले गी देने हे पैसे थोह्ड़े घट्ट पैसे दित्ते ते चलो ओह् मन्नी गेआ कि ट्रैवल एजेंसी अच्छी थी मन्नी उनें आखेआ कोई गल्ल नी अगली बारी करी लैगे ते इन्नी स्हेई ट्रैवल एजेंसी ऐ ओह्